मेरे ग्रांऽ बिच जादै क्रिकेट खेढ़दे न ते वाॅलीबाॅल बी खेढ़दे न ते बैडमिंटन बी खेढ़दे न ते ओह् इ'यै त्रै चार गेमां साढ़ै खेढ़दे न ग्राएं च जादै इ'यै होंदे बी फेवरेट क्रिकेट होई गेआ जां वाॅलीबाॅल होई गेआ जां बैडमिंटन होई गेआ बस इ'यै होंदे होर निं होंदे इ'नें ग्राएं च बी